मुझे ख़ुद को बाग़बानी करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ख़ुद अपने हिसाब से खाद तैयार करवाती हूँ और मैं जैसे जो भी फलों का जो छिलका होता है उनको फलों और सब्ज़ियों के जो छिलके होते हैं उनको एक बाल्टी में इकट्ठा करती हूँ पानी के साथ फिर मैं एक दो दिन बाद उस पानी को क्या करती हूँ सारे फल और जो सब्जियाँ होती हैं उनको अलग कर कर उस पानी को जो है पेड़ पौधों में डाल देती हूँ उसके बाद जो चायपत्ती का पानी होता है तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि उस पत्ती को जो है पानी से धो देती हूँ जिससे जिसका जितनी भी मिठास है वह सारी निकल जाती है और उस चाय पत्ती को भी मैं पौधों में डाल देती हूँ क्योंकि मुझे पौधे बाग़बानी करना ब बहुत ज़्यादा पसंद है तो कुल मिलाकर मैं मुझे ख़ुद जब मैं ख़ुद अपने हाथों से खाद जब तैयार करती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ मतलब एक मैंने अच्छी खाद को तैयार किया है मैं मार्केट से खाद भी नहीं लेकर आती हूँ उसके साथ जैसे कुछ जैसे अंडे के छिलके हैं इन सभी को जो मैं है अपनी ब बाग़बानी के अंदर खाद के अंदर काम में लेती हूँ हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी मैं मार्केट से भी खाद लेकर आती हूँ फिर उस खाद को मैं हर एक पौधे में अच्छे से डालती हूँ उन पौधों में पानी डालती हूँ तो खा देखा जाए तो खाद तैयार करने में मेरी मुझे मैं ही खाद तैयार करती हूँ और मुझे इस खाद को तैयार करने मेरे घरवाले मदद करते हैं और जो कचरे का जो इसे हम कहते हैं ना सब्ज़ी का छिलका है या फलों का छिलका है इन से एक बहुत ही अच्छी खाद तैयार होती है और मेरे घर के जो पौधे हैं वह बहुत ही सुंदर है मैं मोस्टली इसी प्रकार की खाद डालती हूँ बाज़ार से मैं बहुत कम खाद लेकर आती हूँ